राजस्थान हिकु रेगिस्तानी मुल्क़ु आहे हिन मुल्क़ में पाणीअ जी ॾाढी कमी हमेशह रही आहे रेगिस्तान हुअणु करे बरसाति ॾाढी घटि ईंदी आहे गर्मी अठ नव महिना त गर्मी गर्मी रहंदी आहे जंहिं में पाणी जी कमी त थिए थी ऐं पाणीअ जी कमीअ सां पैदावार ॾाढी घटि थींदी आहे पैदावार घटि थियण सां जानवरनि खे ॾाढी मुश्किलातुनि सहिणी पवंदियूं आहिनि जानवरनि खे पाणी न मिलण सां या उन्हनि खे पूरो खाधो न मिलण सां हू मरी वेंदा आहिनि हिते खेती बि ॾाढी घटि थींदी आहे खेती घटि थियण सां हिते धंधनि ते बि ॾाढो फ़र्क़ु आहे धंधा बि ॾाढा घटि थींदा आहिनि ऐं राजस्थान में जी बनावट ॾाढी रेगिस्तानी आहे ॾाढी गरम इलाइक़ो आहे